हे दिसांनी पळोवंक गेल्यार भुरगीं नवे खेळ खेळच ना भुरगीं फक्त घेवन बसता मोबायल कित्याक कांय म्हणल्यार आतां सोशियल नॅटवर्क खूब फुडें गेल्ले कारणान भुरगीं मोबायल घेतात आनी मोबायलांचेर तेंकां जाय जाय तरांच्यो गेमी मेळटा ते ते ताण मोबायल घेवन तीं पळयतात आनी खेळटात अशीं भायर आमी पयलींच्या काळांत कशीं भायर जशीं ग्राउंडार वचन लगोऱ्यांनी कट्ट्यांनी लंग्डी कॉ कॉ धांवचेल्यांनी हे क्रिकेट हे खूब खेळ खेळटालीं आतांचे भुरग्यांक मात रुची उरली ना हे खेळांनी आतांची भुरगीं फक्त मोबायल आनी टी वी मोबायल घेवपाचो मोबायलाचेर जाय तसली व्हिडियो डाउलॉड मारपाची जाय तसली गेम डाउनलॉड मारपाची आनी ती खेळत बसपाची आसा एक थोडेच चेडे भुरगे आसतात ते क्रिकेट बी खेळपाक रुची धरता वयता ते बट चडशे मोस्टली सांगपाक वचत जाल्यार आतां फक्त मोबायलाच्यो गेमी आमी जशे खेळटाले त्यो गेमी एक सुद्दां आतांची पिडी खेळना